मक्खियां मारने आस्तै अस घरेलू नुस्के केह् केह् करने आ जि'यां मक्खियां मारने आस्तै किसै थाली च पानी रखने आं ते ओह्दे निरमा पाई ओड़ने आं तां जे मक्खी आवै ओह्दे च डुब्बियै मरी जा जां फ्ही अस केह् करने आं जेह्ड़ी दवाई होंदी ओह् छिड़कने आं ते ओह्दे कन्नै बी जेह्ड़ी मक्खियां न मरी जंदियां न

होर बी बड़े सारे जि'यां कोई दवाई आई ए दी मक्खियें आह्ली कोई छिड़कना जां होर बी केस अस ओह्दे उप्पर जि'यां कोई चौल होई ए ओह्दे उप्पर दोआई सु'ट्टियै ताकी मक्खियां ओह्दे उप्पर बौंह्दियां न जेल्लै ते भी ओह् खाइयै मरी जंदियां न ते होर बी साढ़ै जेह्ड़े घरेलू उपाय न जि'यां अस मक्खियें गी बाह्र कड्ढने आं जि'यां कुसै दपट्टे जां किसै कन्नै बी उ'नें गी बाह्र कड्ढना ते होर बी बड़े सारे न जेह्ड़े जि'यां अस जि'यां कोई खेत्तर च जां कोई डंगरें उप्पर जेह्ड़ी मक्खी ओह् बेई जंदी ऐ ते अस केह् करने ओह्दे च उसी पैह्ले उसी जेह्ड़ा साढ़ा डंगर होंदा उसी अस उसी दोआई मल्लने आं दोआई मलियै तां जे जेह्ड़ी मक्खी ओह्दे उप्पर बह्वै ते खाइयै मरी जा ओह् ओह् बी इक नुस्का ऐ जा फ्ही अस केह् करनें आं कि अस ओह्दे आस्तै जि'यां पक्खा लाई छोड़ने आं की मक्खी उत्थुआं नस्सी जा जां कुल्लर लाई छोड़ने आं ते उत्थुआं नस्सी जा ते भी अस एह् करने आं जां फ्ही अस इ'यां भी करने आं कि उत्थुआं जेह्ड़े साढ़े जिसलै साढ़ै कुल्लर जां किश बी साढ़ै मक्खियें गी डुआने आस्तै कोई दोआई जां किश लाइयै अस ओह करने आं